गुजरात में व्यक्तिगत आघात या अन्य अतिरिक्त चूक लाइ कानूनी उपाय या मुआवज़े जी मांग करण जी प्रक्रिया ईअं आहे के असांखे सभिनि खां पहिरां हिक वकील जी तलाश करणी पवंदी आहे उनखे असांखे जो जेको बि अ प्रोब्लम आहे उहा असांखे उनखे ॿुधाइणो पवंदो आहे की असांखे अ छा खपे मना असांखे कुझु अ लीगल रैमेडी खपे या फिर असांखे मुआवज़ो खपे त उअ असांखे उन त हुहो उन हिसाब सां असांजो जेको केस आहे उहो अॻियां वधाए सघे असां हाणे असां वकील हायर करे छॾियो हाणे हूअ असांखे चवंदो के असांखे असांजे नैसेसरी जेके कागज़ात हूंदा आहिनि उहे हुनखे जमा कराइणा आहिनि त उहे हिक फाइल रेडी कंदोसीं असांजी फाइल रेडी थियण खां पोइ हो कोट में केस फाइल कंदो कोट में केस फाइल थींदुसि सिविल कोट में त उते असांजो सूठ हलंदो उह उनखे असांजे लाइ दलीलू कंदो के असां किथे असांखां क किथे उन्हनि सां चूक थी आहे ऐं असांखे एॾो लॉस थियो आहे त असांखे उहो कीअं बि करे कॉम्पनसेशन ॾेयाराईंदो हिकु दफ़ो कॉम्पनसेशन अची वियो त उते उनजो कमु ख़तम थी वेंदो असांखे असांजो मुआवज़ो मिली वियो मना हीअं हिकु अ बेज़िक अ बेज़िक प्रक्रिया आहे हाणे हिनमें असांजे असांजे जेको केस आहे उन ते डिपैंड कंदो आहे के असांजी प्रक्रिया केतिरी लंबी आहे केतिरी नंढी आहे मना नंढो नंढो वॾो केस त अचनि शॉट में पटी वेंदो हिकु ॿिनि ॾींहंनि में केस ख़तम थी वेंदो आहे पोइ अगरि कुझु लंबो प्रोसिजर हुजे त हुन ते पंद्रहं वीह ॾींहं हिकु महीनो ॿ महीना चारि महीना ॾह महीना साल ईअं लॻंदो आहे